जी नमस्ते भैया नमस्ते नमस्ते बोलिए सर जी ठीक है सर घूमा देंगे आप कहाँ कहाँ घूमना चाहते हो सर जैसे कि बहुत ही उत्तर प्रदेश में काफ़ी सारी जगह हैं मैं बता देता हूँ आप उस हिसाब से डिसाइड कर लीजिए फिर मैं बता देता हूँ कितना लगेगा जैसे ठीक है सर घूमा देंगे उत्तर प्रदेश के नहीं सर जैसे कि वाराणसी या काशी विश्वनाथ मंदिर हुआ और अयोध्या अयोध्या श्री राम जी का मंदिर हुआ और प्रयागराज में संगम में हुआ स्नान करने का आप और वहीं पर है बड़े हनुमान हाँ और इधर वाराणसी में भी काशी सारनाथ हुआ और और बहुत सारे स्थान ऐसे हैं जो घूमने लायक है यू पी में तो हम आपको घूमा देंगे सर जी तो लगभग लगभग समथिंग पचास हज़ार के आस पास जाएगा सर जी आपका बहु बहुत सारी जगह अच्छे अच्छे स्थान हैं घूमने के लिए हाँ हाँ जी हो जाएगा सर आप हमारे अतिथि हैं हम आपके लिए डिस्काउंट कर सकते हैं कम कम कर देंगे सर आप डिसाइड कर लीजिए कहाँ कहाँ पर चलना है आप जो जो जगह बताए हैं सब जगह चलेंगे तो फिर डिस्काउंट तो हो ही जाएगा ठीक ठीक है सर एक हफ एक हफ़्ते ना तो ठीक है ठीक है हो हो जाएगा सर जी तो यू पी में सब जगह जितनी जगह बताए हैं सर जी यहाँ सब जगह घूमा देंगे तो लगभग लगभग अमाउंट तो हो जाएगा सर लगभग लगभग बयालीस हज़ार पाँच सौ कुछ रुपये हाँ पहले हम यहाँ इस्टार्ट करेंगे सर आप एअरपोर्ट से आएँगे एअरपोर्ट से आपको पिकअप करके हम सर लेकर चलेंगे काशी विश्वनाथ पहले वहाँ आपको दर्शन कराएँगे फिर वहाँ से चलेंगे आपको प्रयागराज प्रयागराज घुमाएँगे प्रयागराज मतलब वहाँ पर जहाँ पर महाकुंभ का मेला लगता है ना जहाँ जहाँ पर चलना है वहाँ पर आपको दिखाएँगे हाँ चलेगा सर कोई प्रॉब्लम नहीं है आप कर दीजिएगा और आपको हाँ जी ठीक है कर दी कर दीजिए सर जी

ठीक है सर ठीक है नमस्ते नमस्ते भैया नमस्ते